बॉम्बे जो मौसमु त ॾाढो ई ख़ुशि मिजाज़ आहे हिते बारिश बि बरसाति बि घणी आ्हे त उस बि गरमी बि ॾाढी घणी आहे ऐं जनवरीअ जे महीने में जेका सरदी आहे उहा बि असांखे ॾाढी मूंखे लॻंदी आहे हितांजे मौसमु में बारिश जॾहिं पवंदी आहे त झमाझमि बारिश पवंदी आहे सॼा चारि महीना बारिश ई बारिश हूंदी आहे बरसाति लॻी पई हूंदी आहे जेके माण्हू नॉर्थ मां या उत्तराखंड या दिल्लीअ पासे जा माण्हू ईंदा आहिनि या राजस्थान जा माण्हू जेके बॉम्बे में इंदा आहिनि उहे ॾाढा दुखी थींदा आहिनि बरसाति में पर असांखे त बरसाति ॾाढी वणंदी आहे भले असांखे किथे निकिरणो हूंदो आहे त असां तॾहिं बि निकिरी सघंदा आहियूं जबक़ी ॿिया माण्हू राजस्थान जा या दिल्लीअ जा माण्हू परेशानु थींदा आहिनि हिते बरसाति में असां त ॾाढो ख़ुशि थींदा आहियूं ऐं हितां जी जेका सरदी आहे न जाम घणी आहे न घटि आहे ॾाढो सुहानो सुंदर सुंदर मौसमु लॻो पियो हूंदो आहे सभु कुझु खाइण जा सामान ॾाढा वणंदा आहिनि खाइण जा जेके फल आहिनि आइस्क्रीम बि खाइणु वणंदी आहे सीआरे में छो त घणी न हूंदी आहे थोरी हलकी हलकी हूंदी जंहिंमें असां ब्लैंकेट बि पायण जो सुख वठंदा आहियूं ऐं पर सीटर बि घणा न पाए सघंदा आहियूं जीअं हिमाचल जा या उत्तराखंड जा माण्हू पाए ईंदा आहिनि पर असांखे वणंदी आहे जेका थदी थदी उस ऐं ब्लैंकेटनि में हितां जा जेके हुन मूंगफली मुङेरा वग़ैराह बि बेर वग़ैराह खाइणु पसंदि कंदा आहियूं हुन मौसम में ऐं गरमी त ॾाढी गरमी हूंदी आहे उहो थोरो असां घटि ई मज़ो कंदा आहियूं गरमीअ में छो त ॾाढी ई उस लॻंदी आहे उनमें सिज सिधो मथां हूंदो आहे पसीने सां लथ पथ थी वेंदा आहियूं त इन करे गरमी त इंजॉय न कंदा आहियूं बाक़ी बारिश ऐं सीआरो मुंबई जो ॾाढो सुहानो हूंदो आहे